میں نے میشو ایپ سے فیشیل پروڈکٹ آڈر کیا تھا جو کہ میشو ایپ پہ فیشیل پروڈکٹ گولڈن فیشیل پروڈکٹ بہت ہی اچھا ہے اس میں باڈی مساج اور باڈی مساجر بھی تھا فیس مساجر بھی تھا اس میں فیشیل گولڈن فیشیل کریم بھی تھی اور باڈی ہینڈ اینڈ ہینڈ اینڈ فٹ کے لیے بھی کریمس تھے اس میں اسکرپ اینڈ فیشیل کریم تھی لیکن میں نے وہی سیم پروڈکٹ گولڈن فیشیل پروڈکٹ وہ بھی فلپکارٹ سے آڈر کیا تھا جو کہ جو کہ بہت ہی خراب تھا جو کہ سیم نہیں تھا فلپکارٹ سے میں نے جو آڈر کیا تھا وہ پروڈکٹ اس سے گولڈن فیشیل پروڈکٹ اس میں اسکرب نہیں تھا ہینڈ اینڈ فٹ کا اسکرب نہیں تھا اور باڈی مساجر فیشیل مساجر بھی وہ پروڈکٹ میں نہیں تھا اس لیے آپ سب ہی فیشیل فیشیل کٹ گولڈن فیشیل کٹ میشو ایپ سے ہی آڈر کیجیے فلپکارٹ پر اچھا پروڈکٹ نہیں رہتا ہے اس لیے اس فلپکارٹ سے آڈر مت کیجیے